टी वी चेर झी मराठीचेर आई खुटी काय करती हें सिरीयल लागता तें सिरीयल तुमी पळयतले जाल्यार त्या सिरियलांतल्यान शिकपा सारकें खूब कितें आसा सिरियलांत अशे कोणे पयशे खाले पयशांचे आशेचे तशे बी कांयच ना अशें तुवें आपल्या जिवनांत तुजे सदच्या लायफांत तूं कशें पासियेंस काडटा तूं कशें सोंसता ताचेर हो सिरीयल आसा एक बायल तूं जावन तुका कशी तुज्या सदच्या लायफांत तुका कशे त्रासयेता कितें येता तुका आडखळ्यो कसल्यो आडखळ्यो येता कितें येता तितूंतल्यान तूं कशें भायर सरतलें हें शिकपा सारकें त्तुया सिरिसंतल्यान खूब कितें आसा तुका घोवानूच कितें सांगलें जाल्यार कशें सोंसपाचें तूं कशें जेलतलें ताका सोंसतलें ताका ताजेर खूब आसा तूं पळोवपाक फाल्यां तुजीं भुरगीं आयकनात जाल्यार भुरग्यांक कशें सांबाळपाचें भुरग्यांक कशी बरी देख दिवपाची तांकां कशे बरे संस्कार दिवपाचे ते तुका ह्या सिरियलांतल्यान खूब अशें शिकपाक मेळटा जर तुका कितेंय तुका आवडना जालें जाल्यार तूं ताज्या अगॅन्स्ट वचून तूं कशें आपल्या खातीर कितें अशें उबें रावतलें तेंवूय तुका त्या सिरियलांतल्यान शिकपाक मेळटा ते सिरियलांत पळोवपाक आनी शिकपा सारकें खूब आसा तुका जर आतां कितें आवडटा तुका कसलीय भाजी आवडटा ती तुज्या खातीर करून खावपाक जाय तुवें तुज्या स्वताच्या बद्दल चिंतूंक जाय स्वताचो पयलीं विचार करूंक जाय तूं स्वता बरें आसा आनंदी आसतलें जाल्यारूच तूं दुसऱ्यांक आनंदी दवरपाक शकता हें ते सिरियलांतल्यान तुमकां शिकपाक मेळटा म्हूण तें आयच्या हातूंत खूब गरजेचें आसा कित्याक आमी बायलो आसता आमी बायलां म्हणटकच आमी केन्नाच आमचें अशें चिंतना घोवाचें भुरग्यांचें नण्डेचें मायचें मावाचें ते पयलीं विचार आमकां येता ताका कितें आवडटा तें पयलीं करया आमकां कितें आवडटा तें आमी केन्नाच करूंक वचना सो ते एक सिरियलांतल्यान तुमकां अशें दिसूंक पळोवंक मेळटा आनी शिकूंक मेळटा की तुमच्या स्वता खातीर तुमी कितें तरी करूंक जाय दुसऱ्यांच्याच खातीर दुसऱ्यां खातीरूय करूंक जाय ना म्हणना कोण पूण दुसऱ्या खातीरूच करप अशें गरजेचें आसना आपल्या खातीर कितें खूब गजाली करूंक जाय आसता कितेंय तुका आवडना घोवानूच तुका कितें सांगलें तें तुका आवडना तें तुवें ताका सांगपाक जाय ना हें म्हाका आवडना हांव करचें ना तें तुमी पळयलें जाल्यार सिरियल तुमकां खूब शिकपाक मेळटा बाकीचीं सिरियलां कशीं आसता हाका पयशे जाय आसता ताका मारलो म्हणून पयशे घेतले ताचेकडल्यान आनी ताचो खून केलो म्हणून पयशे घेतले प्रोपर्टी की आशा आसता सगळें आसता इस्टॅट जाय आसता तांकां त्या खातीर तीं मारतात ताका हें करतात आपल्या सग्या भावाक सुद्दां मारतात तशें आसता तें आमकां कित्याक शिकपाक जाय ते सिरियलांतल्यान आमकां शिकपाचें कांयच आसना पूण हें अशें एक सिरीयल आसा हे सिरियलांतल्यान आमकां खूब अशें शिकपाक मेळटा कितें आसता आतां कशें तुवें डॅयली तुज्या लायफांत कश्यो डिफिकल्टीज फेस करपाच्यो ओवरकाम कश्यो करपाच्यो त्यो तुमकां शिकूंक मेळटा सो तें एक सिरीयल बरें आसा खूब बरें आसा आनी म्हाका खूब आवडटा तें सिरीयल